अभी तो मैं बाहर हूँ लेकिन एक दो दिन बाद मैं आ पाऊँगा तो क्या आपको बहुत ज्यादा ही बुखार आ रहा है क्या तो ये लगभग कितने दिनों से हो रहा है इसके पहले आपने किसी और को दिखाया तो एक काम करिए अभी मैं एक दो दिन बाद आऊँगा वापस तो तब तक आप पेरासिटामोल ट्राई कर लीजिए एक बार यदि उससे आपका बुखार कम होता है तो ठीक है वरना जब भी मैं आऊँगा तो फिर आप आ जाना हॉस्पिटल मेरा टाइम रहता है नौ से दो बजे तक रहता हूँ मैं हॉस्पिटल में इस टाइम में आप ना आ पाओ तो फिर आप चार से छ के बीच आ जाइए हाँ चार से छ के बीच अभी तो यदि एक तो एक बार आपको पहले चेकअप करा लेना था जब आपको ज्यादा ही तेज आ रहा है नॉर्मल बुखार है तो ठीक था लेकिन इसके पहले आपने कोई टेबलेट्स ली हैं तो मतलब आप बुखार आ रहा है लेकिन आपने कुछ भी मेडिसिन्स वगैरह या चेकअप कुछ भी नहीं कराया तो एक बार आपको मिल लेना था किसी भी डॉक्टर से एक बार आपको सलाह तो ले लेना था पहले क्योंकि रेगुलर यदि आपको बुखार आ रहा है और ज्यादा तेज आ रहा है तो ये तो एक प्रॉब्लम हो सकती है न तो एक काम कीजिए पहले आप अभी अभी आपके आसपास कोई भी मेडिकल खुली होगी या फिर हॉस्पिटल होगा तो अभी आप वहाँ से पैरासिटामोल ले लीजिए और यदि और कल तक का वेट कीजिए यदि कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं एक दो दिन में वापस आ जाऊँगा तो फिर आप आ कर मेरे से मिल लेना आपका चेकअप कर लेंगे